मैं फूल खरीदना चाहता हूँ आपके यहाँ से फूल मिल जाएंगे क्या मुझे गुलाब के फूल भी चाहिए थे और गेंदे के भी चाहिए हैं हाँ तो मुझे गेंदे के जो फूल चाहिए उनकी मालाएं चाहिए कम से कम बीस मालाएं चाहिए मुझे गेंदे की बीस माला कर दीजिएगा और कौन कौन से फूल हैं आपके पास गुलाब के मिल जाएंगे क्या हाँ तो आप है ना यह रेड वाले गुलाब है ना इनकी भी पंद्रह माला कर दीजिएगा और दस मालाएं व्हाइट गुलाब की कर दीजिएगा और मैंने गेंदे के फूल बता ही दिया हूँ उसकी कम से कम बीस से पच्चीस तीस पच्चीस ही कर दीजिएगा आप मुझे उसकी मालाएं ज़्यादा लगेंगी और उसके खुले फूल भी चाहिए रहेंगे तो मुझे उसके कम से कम पाँच एक किलो खुले फूल भी चाहिए हैं मालाएं भी चि हाँ बो मैं अभी आपको कॉल कर दूंगा आज की कल की तारीख़ में चाहिए मुझे आपकी आपकी दुकान पर लेने के लिए आ जाएंगे और मुझे मालाएं भी चाहिए उसके साथ में वह डेकोरेशन करने के लिए और साथ में उनके जो गुलाब की जो डंडी वाले रेते ना वह वाले फूल जो पूरी डंडी के साथ में आते पत्ती वाले वह भी मुझे चाहिए कम से कम उनका भी कर दीजिएगा एक एक एक पैकेट मतलब मान के चलिए कम से कम पचास पचास फूल चाहिए वह वाले जो एकदम सेम रहेंगे डंडी वाले एकदम बढ़िया एकदम फ्रेस फ्रेस चाहिए क्योंकि उनको हम स्टेज पर लगाएंगे उसका डेकोरेशन करेंगे तो वह उनका एकदम डंडी वाले चाहिए हमें टूटे हुए नहीं चाहिए हाँ तो हम आपको आपकी दुकान पर लेने के लिए आ जाएंगे हमें इतने सारे फूल और उसके बाद में हमें वह आम के पत्ते मिल जाएंगे क्या कम से कम वह तो ऐसा कर दीजिएगा कि हमें बड़ी बड़ी मालाएं चाहिए क्योंकि चारों तरफ लगाने के लिए तो कम से कम पाँच एक किलो कर दीजिएगा तो बाकी के हम उनके तोड़कर या तो फ़िर आप माला रेडी रखेंगे तो कम से कम बड़ी मालाएं दीजिएगा हमें छः मालाएं हाँ ठीक है हम आपको फ़ोन लगा देंगे कल पर मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम पर ही चाहिए हमें मतलब मॉर्निंग में आप हमें कर दीजिएगा सात बजे साढ़े सात बजे तक चाहिए हाँ पर बाकी के फूल जितने भी है सभी फ्रेस भिजवाइएगा ठीक है और पेमेन्ट का भी आप उस टाइम पर बता दीजिएगा जब हम आपसे फूल लेंगे ना उस टाइम पर हम पेमेन्ट कर देंगे तो आप हमें टोटल बिल उस टाइम पर बता दीजिएगा जी ठीक है धन्यवाद